हेलो नमस्कार जी हम हम राजस्थानसँ आयल छी सुपौल जी तऽ एहिठाम जे छै से सुपौलेमे हम रुकल छी आ अपनेकेँ नम्बर छलै तऽ हम जे छै से सोचलहुँ जे छै से एहिठामक की खानपान आर केहन की सब व्यवस्था छै तऽ ओ जानकारी लऽ ली तैंँ मित्र कऽ फोन केलहुँ हंँ नहि नहि हम तऽ एहिठाम सर्वेमे आयल छी भौगोलिक सर्वेमे तऽ ओहिमे जे छै से आहाँ ई जानकारी लितहुँ जे एहिठाम नीकसँ नीक भोजन जे छै से की सब भेट जाइत छै अपना सुपौलमे जी अच्छा अच्छा अच्छा

हूँ हूँ

अच्छा अच्छा हँ हँ सुनैत छियै मिथिला कऽ माछ पान मखान जे छै से ई तऽ सहजतासँ भेट जाइत छै अपना सब कऽ बगल कऽ होटल सबमे की की दर की दर प्लेट माछ भात देतै अच्छा माने प्लेट नहि पेटे भरि पेट भरि पेट खयबै तऽ कते लेतै लगभग हमसब तऽ तहन तऽ कमाल जे छै से मिथिला यऽ यौ जे छै मने एतऽ पेटे पर जे छै से चलैत छै हमरा सब कऽ उमहर प्लेट प्लेट सिस्टम जे छै से छै एतऽ तऽ पेट सिस्टम छै जते खाउ से खाउ अच्छा हम स्टेशनकेँ बगलमे रुकल छियै एहिठाम बगलकेँ कोनो जे छै से नीक होटल जाहिमे माछ भात भेटैत हुअ से कनी बताउ जे जाइ आंँय हूँ

एह भोरमे भोरमे गेलहुँ सुपौल स्टेशन पर महराज जलपान करै लए ओहिठाम जे छै से कहलक आउ बाबू जे छै से हमरा भरि पेट माछ जे छै से भोजन करायब ओतऽ जे भोजन केलहुँ से एते घटिआ भोजन जे छै से खुएलक सुपौलमे जे छै से पैसा बेसी लए लै छै आ भोजन जे छै से कम करबैत छै हुँ एनाहिये तीन चारिगो होटल हमरा भेटल ओतऽ देखैत छियै जे गटा पकड़ि कऽ लए गेल जे छै से नहि हमरा होटलमे नीक होइत छै तऽ हमरा होटलमे नीक होइत छै आ ओतऽ गेलहुँ तऽ जे छै से पैसो लए लेलक आ सबटा घटिआ खाना खुआ देलक अच्छा हाँ तऽ हमसब तऽ अनचिन्हार रहियै तैंँ एना कयलकै तऽ कोनो होटलकेँ नाम बताउ ने अच्छा ठीक छै ठीक छै हम इएह देखलियै आहाँ जे होटलके नाम कहलियै तऽ हम देखलियै आब रातिमे जे छै से ओहिठाम हेतै ठीक छै राखु